ہیلو السلام علیکم بہار ریسٹورنٹ جی بولیے جی اچھی بات ہے بولیے کتنے لوگوں کے لیے چاہیے جی ٹھیک ہے آپ آپ کو کیا چاہیے کھانے میں اب اس کے ساتھ ساتھ بک کریں گے جی ہمارے پاس بریانی ایک پلیٹ ٹو ہنڈریڈ چارجیز رہیں گا اگر آپ جیسا آپ کے اکاڈنگ یہ سروس فورتھ جنوں کے لیے ہونا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکونٹ بھی ہوجائیں گا آپ کے لیے جی فیملی پیک کا ہوں گا ایٹ ہنڈریڈ جی ہاں جی یہ کیا کیا آپ سے ٹو ہنڈریڈ بولے آپ اب چار جنوں کے لیے بولتے ایٹ ہنڈریڈ ہو جائیں گا اب آپ آئیں گے آپ کی ہر چیز جو ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے آپ کے لیے جی جی ہر چیز لی کلینگ رہیں گا آپ آئیے دیکھیے اپنا آ جائیں تو کلین کلین رہیں گا آپ کے لیے ہر چیز نیٹ رہیں گا آپ نو پولیشن رہیں گا نہ کچھ بھی جی فروٹس میں سویٹس میں سویٹ میں آپ کے اس میں بھی آپ کو فروٹس لیب ملے گا آپ کھیر ملے گا آپ کے لیے اور میٹھا گلاب جامن رس ملائی جی ہاں اور آپ کے حساب سے اور کچھ جو جاہیے وہ بھی ملیں گا آپ کے لیے فروٹ چاٹ ملیں گا آپ کو ہینڈریڈ ہینڈریڈ روپیز میں ون پلیٹ کے لیے جی جی ہاؤ آپ گارنٹی کے ساتھ کہ کوالٹی ملے گی آپ کو ہر چیز نیٹ رہیں گا اچھا رہیں گا آپ کے لیے ٹیسٹی جی ٹھیک ہے کل ایوینگ میں کیا ٹائمنگ رہیں گی آپ کی آٹھ بجے ٹھیک ہے آپ آئیے جی ایٹ ہینڈریڈ وہ فور جنے ہو گیا بولے تو ایٹ ہینڈریڈ سیکشن چاندی سیکشن لیے تو تھوڑا الگ رہیں گا ایٹ ہینڈریڈ فور جنوں کے لیے اور اگر فیملی سیکشن بولے تھوڑا آگے تھوڑا جی ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ اور ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ